सिलाइ हम अपन एकटा सहेलीसँ सिखलहुँ हमर ओ सहेली बहुत नीक सिलाइ करै छलै आओर हमरा ओहिमे बहुत मतलब बच्चेसँ ओहिके लेल बेसी नीक लगै छलै हमरा सिलाइ बिनाइ एहि सभमे बहुत मोन लगै छलै तऽ ओहि टाइममे तऽ खेलमे या मजाकमे जे बुझियौ तऽ से हम सीखैके कोशिश कयलहुँ आओर ओकर बाद से जखन पैघ मतलब ब्याह दान भेल अपन घर अयलहुँ तखन लागल जे कि नहि आब अत्ते सिलाइ जे बाहर करबै से किएक कि हम गाममे रहि रहल छलौंह आओर हमरा हर चीज पसन्दो नहि छल तऽ अपनो आदत किछु ठीक नहि छल जे कि हर तरहके चीज पसन्द करब से तऽ हम अपने सिलाइ करै छलौं हमरा अपने टा सियल कपड़ा नीक लगै छल किछु दिन सोचलहुँ जे कि नहि खाली बैसल छी तऽ सिलाइ करी तऽ सिलाइ करै छलौंह ओहिमे परेशानी ई छल जे बच्चा छोट छोट छल तऽ बच्चाके लअ कऽ बादमे भेल जे नहि अपन सिलाइ करै छी वएह काफी ठीक अछि बच्चो सभके कपड़ा सियैके रहै छलै तऽ अपने सीयै छलौ हेँ हँ दर्दवला बात सही छै जे कि दर्द होइ छै अगर लगातार अहाँ तीन चारि घण्टा पयरके मशीन चला रहल छियै तऽ पयरमे हल्का दर्द होइ छै लेकिन ओकर ई नहि छै जे कि छोड़ि देबै या बहुत बेसी कष्टकारक छै सेहो नहि छै बीच बीचमे अहाँ दू मिनट चारि मिनट पयरके रेस्ट दऽ दियौ तऽ अहाँके नहि दर्द करत आओर सिलाइ कऽके ने हम अथि कहबै जे हम सिलाइ कयलहुँ ताहिसँ हमरा पाइके आमदनी भेल हँ हमर एकटा हद तक पाइके बचत जरूर भेल आइयो के डेटमे हम करै छी आइयो हम बाहर कपड़ा नहि दै छियै सियै लए अपन कपड़ा अपन घरके कपड़ा हम अपने सिलाइ करै छी तऽ हमरा लगैए जे नहि हमरा बहुत किछु बचा रहल छी